हाँ भैया जो कैब हाँ भईया वो आपने मुझे एक कैब से जो मेरे गंतव्य स्थान पे पहुँचा दिया है धन्यवाद तो भैया जो मुझे वो भुगतान है जो वो पैसा है मेरे पास नगद नहीं है तो क्या आपके पास यू पी आई है जो मैं यू पी आई के माध्यम से भुगतान कर सकता हूँ हाँ सर तो मुझे आपकी जो यू पी आई है वो बता दीजिए कोई भी जैसे फ़ोन पे है पेटीएम है ऐज पे है कुछ भी हाँ तो सर मुझे उसके माध्यम से मैं आपका जो पैसा है उसको ऑनलाइन कर सकूँ हाँ सर बताइए हाँ सर ओके हाँ ओके भईया ठीक है धन्यवाद